جی ہاں کچھ سیاسی گروپ یا تنظیمیں ٹورنامنٹس کا اہتمام کرتی ہیں ان کا مقصد کھیلوں کے ذریعے نوجوانوں کو مثبت سرگرمیوں میں شامل کرنا ہوتا ہے بعض اوقات یہ تنظیمیں اپنے سیاسی نظریات کو فروغ دینے میں کے لیے بھی ایسے ایونٹس کرتی ہیں وہ مقامی سطح پر کرکٹ فٹ بال یا کبڈی جیسے کھیلوں کے ٹورنامنٹس منعقد کرتی ہیں ایسے ایونٹس میں نوجوانوں کی بڑی تعداد شرکت کرتی ہیں یہ گروپ یا تنظیمیں اسپانسرسپ کا بندوبست بھی کرتی ہیں ان کے ذریعے انعامات اور ٹرافیاں دی جاتی ہیں اس طرح عوام میں ان تنظیموں کا مثبت تاثر بنتا ہے کئی بار سیاسی لیڈروں خود آ کر ان ٹورنامنٹس کا افتتاح کرتے ہیں اس سے انہیں عوام سے رابطہ بڑھانے کا موقع ملتا ہے بعض تنظیمیں سماجی پیغام بھی دیتی ہیں جیسے نشہ چھوڑو یا تعلیم حاصل کرو یہ ٹورنامنٹس مقامی سطح پر اتحاد و بھائی چارے کو فروغ دیتے ہیں نوجوانوں کو ٹیم ورک اور قیادت کی تربیت بھی ملتی ہے یوں سیاسی گروپ کھیل کے ذریعے سماجی و سیاسی اثر ڈالتے ہیں